बोले सर यह गुलाब वाला जो है लाल वाला है आपके पास में चाहे गेंदा वाला

तीन सब पाँच पाँच पीस लेना था यह गुलाब का गेंदा का हाँ तो इसमें क्या क्या रेट हैं

आ ई गेंदा का साठ रुपया में पाँच गो दीजिएगा तीन सौ रुपया में पाँच गो दीजिएगा ई ई जो आता है एक क्या कहते है ई पीला वाला भी है आ यह जो यह रूपात हाँ हमको जो है ना पाँच पाँच चीज़ लेना था ऊ गमला में नहीं लगाता है वही उस दिन मानिए ना पचास पीस लग जाएगा आपका

अच्छा जसमीन का कैसे लगाते हैं जसमीन का कैसे रेट है एत घरे दीजिएगा

दवा फूल का दवा उवा भी है आपके पास में क्या जैसे रखते हैं अच्छा तो ऊ कैसे पैकेट लगाते हैं अच्छा कैसे दिया जाएगा ऊ तो सब बता दीजिएगा ई अड़हूल का भी फूल रखते हैं ई उजला वाला तो वह कैसे पीस नहीं नहीं उजला वाला लेना था कैसे लगाते हैं दो पीस लेंगे ज़्यादा नहीं वैसे कै बजे मिलिएगा